ہلو ہاں جی ہاں جی ہاں جی بتائیں جی رینٹ پہ چاہیے تھا پرچیز کرنا تھا آپ کو جی لوکیشن مجھے بتائیں گے کون سی لوکیشن پہ چاہیے آپ کو اور کتنے گز میں جی دیکھیے ہمارے پاس نا میں آپ کو بتاتا ہوں دو اصل میں ایک ہمارے پاس ہے جوہری فارم میں اور اس میں کیا ہے اس میں ٹو بی ایچ کے ہے ہمارے پاس آپ کا بجٹ کتنا ہے سر پہلے تو مجھے یہ بتائیے آپ جی میں میں وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے ففٹین لاکھ یا ٹوئنٹی لاکھ آپ ٹین لاکھ آپ مجھے بجٹ بتائیں آپ نا میں اسی حساب سے آپ کو لوکیشن بھی بتاؤں گا کیونکہ ابھی جوہری فام کے جو ریٹ ہیں وہ ہائی ہی ہیں جس لوکیشن پہ آپ کو چاہیے اور نور نگر میں تھوڑا سا لو ہے وہاں جس بجٹ میں آپ بتائیں گے اس بجٹ میں وہاں ہو سکتا ہے ادر وائز اگر آپ جوہری فام میں چاہتے ہیں تو جوہری فام میں ٹوئنٹی لاکھ سے اپر کا اگر آپ کا بجٹ ہے تو وہاں آپ کو مل سکتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ کا بجٹ کتنا ہے ٹھیک ہے سر پارکنگ کی پارکنگ بھی چاہیے ہوگی آپ کو تو جی میرے پاس میں بتاتا ہوں آپ کو جوہری فارم میں جو ہمارے پاس فلیٹ ہے وہ ابھی سکنڈ فلور ہے ہمارے پاس جس میں لابی ہے اور اس میں پارکنگ بھی ہے کار پارکنگ بھی ہے اور بائک پارکنگ بھی ہے ٹھیک ہے سر اور ایک بار اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ ایک بار میرے پاس آ جائیے وزٹ کر لیجیے میں آپ کو ایک بار فلیٹ دکھا دوں گا اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے یہ آپ جامعہ سے اندر آئیں گے نا جوہری فام والا جو روڈ آ رہا ہے سیدھا آپ بائک سے آئیں گے یا کار سے آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نا جامعہ والے جو روڈ آ رہا ہے نا جوہری فام کی طرف اس سے تھوڑا سا آگے آئیں گے نا تو حاجی کالونی ہے تو حاجی کالونی ہاں ہاں حاجی کالونی میں اے ففٹی فور پہ آپ آئیے گا وہاں پر کسی سے بھی پوچھ لیجیے پوچھ لیجیے گا زیان ڈیلر پراپرٹی ڈیلر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ پہلے آپ جوہری فام والا دیکھ لیجیے اگر آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میں آپ کو نور نگر ہے اور ایک اوکھلا وہار میں بھی ہے ہمارا تو میں آپ کو دو لوکیشن اور دکھا دوں گا جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا اگر پہلے تو میں جوہری فام دیکھ لیجیے آپ اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو میں آپ کو دو لوکیشن پہ اور لے کے چل دوں گا آپ کس وقت تک آئیں گے مجھے بتادیں سر ایک بار ٹائم بتا دیں اپنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ سر آپ کا نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلم جی ٹھیک ہے اوکے جی اسلم جی اوکے